क'क्राझार जिल्लायाव जारिमिनारि हान्थिफोर होनोब्ला जोङो जेरै कारिगाव बादियाव जोङो सिखोना जोहोलावनि अन्थाइनि खाम्फा बेबो मोनसे जारिमिनारि ओनसोल लोगोसे देबोरगाव बायदियाव जोङो बड'लेण्ड सोरजिनायाव जाय जाय मुंख्लं बिथांमोनहा जिउ बावदोंमोन बिथांमोननि मांखरसालि एबा बड'लेण्ड मुबमेन्टस सिमेटारि मोनसे दङ बेबो मोनसे जारिमिनारि लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो थानाय दतमा ओनसोलनि थुलुंगाफुरि जाय थुलुंगाफुरिखौ बर'नि बिफा एबा बै समनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि दैदेनगिरि आबसुनि आगु आफादगिरि बर'नि बिफा मुंजों मिथिजानाय उपेन्द्रनाथ ब्रम्हनि मोनसे थम्ब थुलुंगाफुरि होननाय दं बेबो मोनसे क'क्राझार जिल्लानि माने जारिमिनारि जायगा जानानै दं लोगोसे बे थुलुंगाफुरियावनो गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय बे दतमा ओनसोलाव फैनानै गोबां जायगानिफ्राय फैनानै गिदिर गिदिर मानसिफोर फैनानै बे थुलुंगाफुरि ओनसोल बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ फबनाय जायगा बे जायगाखौ नायफैयो मानोना बै समाव बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोबां नाम दं आरो मुं दं जायखौ बिथांखौ जोङो सारा बर'आनो बर'नि बिफा मुं होनानै गाबज्रियो बेखायनो बे दतमा ओनसोलनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ फबनाय जायगा थुलुंगाफुरि ओनसोला मोनसे जारिमिनारि ओनसोल होननानै जों मिथियो लोगोसे क'क्राझार जिल्लायावनो दंबावो क'क्राझार जिल्ला क'क्राझारावनो बड'लेण्ड सेक्रेटारियेट बा बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिस बेबो मोनसे जारिमिनारि जानानै थाबाय मानोना बियो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि मोनसे मावख' बेखायनो बेबो मोनसे जारिमिनारि बेजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लायावनो दंबावो जारिमिनारि ओनसोल हिसाबै बावखुंग्रि हाजो बे गोदो गोदायनिफ्रायनो बावखुंग्रि हाजोआबो जोंनि आजै आजौमोननि दिननिफ्रायनो मोनसे जारिमिनारि ओनसोल बेखायनो बावखुंग्रि ओनसोलखौबो जोङो क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो थानायखाय जारिमिनारि मोनसे नायनो गोनां जायगा होननानै जोङो साननानै लायो बेखायनो आरोबाव गोबां जारिमिनारि बुस्तुफोर दंबावो जोंनाव आरोबाव क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो दंबावो सान्दामारियाव जाय बिथां बड' साहित्या सभा नि बारग' आफादगिरि मुंख्लं जोहोलाव बिनेस्वर ब्रह्म बिथांनि फबनाय जायगा बे बिथांनि फबनाय जायगायाबो क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो थानाय गौरां दैसानि जिङाव थानाय सान्दामारि होननाय जायगायाव दङ बेखायनो बे जायगायाबो जोंनि बर'फोरनि क'क्राझार जिल्लानि जारिमिनारि ओनसोल होननानै जों मिथिनो मोनो